नमस्ते कहाँ पर जाने हैं जाना है बीस हज़ार लगेगा कहीं होटल देखना है होटल में जाना है हर जगह जाना है तो लगे तो हइए महंगाई इतना बढ़ गया है महंगाई तो कितनी बढ़ी है आप तो बोल रहीं हैं और हर जगह हमको घूमना है हाँ तो इतना लगेगा ना

कितने पर चलोगे नहीं और नही अट्ठारह लेंगे तो हाँ बहुत कम दे ढूंढो ना हाँ

और सब ठीक है नहीं अट्ठारह लेकिन आप हर जगह घूमेंगे और हर जगह आ आएंगे तो होगा तो किस कब चलना है हाँ कब चलना है आप कितने लोग हैं कितने लोग हैं चलो ठीक है सुबह कितने बजे चलोगे ठीक है टाइम से तैयार रहना नमस्ते